हलो नमस्ते भैया नमस्ते बताइए क्या हाल चाल है कहाँ चाहिए थी मिल जाएगी कहाँ की ये लखनऊ इलहाबाद फिर बनारस अयोध्या बीस लाख बिस्सा

पैंतीस लाख वहाँ तो इस्क्वायर फ़िट चलेगी फिर

बाहर या फिर इलहाबाद हो जाएगा मुम्बई हो तो जाएगा बस अगले क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी जिनके यहाँ हमारे खियाँ क्या रेट चलता है आप आप मिला के आन रोड चाहिए कहीं भी हो दिल्ली मुम्बई या रोड आन रोड कहे रहे आन रोड होनी या तो तो ठीक है मिल जाएगी बस यही है कि अगर इस लखनऊ या प्रयागराज या अयोध्या जिले में आप होते तो अभी तत्काल के लिए इसके लिए अगले क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी आपको आन रोड मिल जाएगी बस यहाँ से वहाँ का रेट ज्यादा है वहाँ यही काट पीट चल रहा है ऐसे देखा जाए तो पचास लाख बिस्सा है

अरे वहाँ क्या है न सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है तो फिर इसके कारण वहाँ की जमीनें कुछ ज्यादा महंगी हैं अयोध्या जिले से जो है ना अयोध्या जिले से जो अन्दर की जमीनें हैं लमसम वहाँ तो अब तो क्या बेचना बंद हो गया है वहाँ पर कम से कम दस किलोमीटर दूरी के अन्दर में आपको मिल सकती है नहीं एकाध किलोमीटर के पचास किलोमीटर के अन्दर एक दस किलोमीटर के बाद मिल सकती है जमीनें हाँ ठीक चलिए ठीक है जब अयोध्या आइएगा तो मिलिएगा ठीक